म्हाका तरी दिसता शेता खातीर किंवा एग्रिकल्चर आसत आनी आमची शेती आसत जे आमी तांदूळ आमी हांगासर गोंयान पिकयतात हाच्या खातीर जर सरकारान जाय जायत्या शेतकऱ्यांक जांकां खरेंच गरज आसा तशा शेतकऱ्यांक जर पयश्यांची थोडी मदत करीत जाल्यार म्हाका खूब बरें दिसतलें कारण आयज जर शेतां करीत जाल्यार त्या शेतांचेर आमचें जिवन जगणें आसा जायतीं गोंयान शेतां प प पडींग उरलेलीं आसा शेतान शेत कोणूच आतां लावंक वचना कारण तेजें इतलेंच कारण जर आमी शेत लावपाक गेलीं जाल्यार मानायांचो आनी कामेऱ्यांचें पयशे खूब जाता पयलीं हांगा तशें नाशिल्लें शेतां लायतालीं म्हजें शेत तुजें शेत अशें लायतालीं आनी एकामेकागेर एकामेकाची कामेऱ्यां येतालीं आनी तें लावप जातालें आतां तशें ना आतां प्रत्येक घरांतलीं बायल मनीस ही कामाक धंद्याक वचूंक लागल्या कारण शेत पिकोवन तें घरा हाडटा म्हणल्यार तेका भरपूर पयशे लागपाक लागले म्हणून हेच्या खातीर ही शेतां पडीक उरलेलीं आसा हेजेर सरकारान जर लक्ष घातलें आनी थोडे शेतकार जे सामके कोण गरीब आसा जेंचें इनकम सामकें खरें कमी आसा त्या तें पळोवन तेंकां जर थोड्या पयश्याची मदत केली जाल्यार खूब बरें जातलें तशें शेत लायलेत म्हणून जायना हांगासर रानटी जनावरां भरपूर आसा आनी तीं रानटी जनावरां येवन सगल्या शेताची नाशाडी करता हेचेरूय तेच्यांनी किदें तरी उपाय काडचो इतलेंत म्हाका सांगपाचें आसा